आं हारसिंनो जाग्रा आदार संफेरबाय जेब्ला आं कलेज फरायनो थाखाय लजिं थादोंमोन बे समाव आङो जाग्रा आदार खौ गोबाङैनो हारसिंयै संफेरबाय आङो ओंखाम संबाय नार्जि अमा संबाय आरो गोबां ओंख्रिफोर संनानै आं जाबाय ओंख्रि संनायनि गेजेराव आंखौ नार्जि अमाया गोसो बोहोदों मानोना नार्जि अमाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जाबोनायखाय जोङो बिखौ गोथाव मोनो अमा मेजेमजों नार्जि ओंख्रि निफ्राय जोबोरैनो जानो गोसो जायो मानोना उदैयावहाय जेब्लासिम ओंखामा बुङा अब्लासिम जोङो जाबाय थानो गोसो जायो नार्जि अमाखौ आं संबाय नार्जि संनो थाखाय खारै गोनां आरो फाथोनि जि बिलाय गोरान राननाय बेखौनो जों नार्जि होनना बुङो जेब्ला जों नार्जि ओंख्रि सङो बेखौ मोजाङै सायनानै सुनानै आरो बिखौ संनानै खारै एसे होनानै उनग्लिनांगौ अब्लानो नार्जिया गेब्लेजोबो बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ जेब्ला जों सङो अब्ला थाव गुबै बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै एवफ्रामनानै लागोरनांगौ जायो जेब्ला जों अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनानै जेब्ला बेदरखौ मोनो अब्लाजों संखांखानाय नार्जि ओंख्रिखौ होसननानै जोङो दै इसे होनानै गोबावैनो संबावनो गोनां जायो संबावनायनि संखांनायनि उनाव जेब्ला मोनो अब्लाजों जायो आरो नार्जि अमाखौ जों जानानै जोबोरैनो मोजां मोनो आरो नार्जि अमायानो आंनि गोसोखौ बोहोनो हादों